ڈینگو بخار اور ملیریا جیسی مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے مختلف حکمت عملی اور طریقوں پر عمل کیا جاتا ہے ان طریقوں کو مجموعی طور پر ذاتی تحفظ ماحولیات کی صفائی اور مچھروں کی افزائش کے خاتمے کے تحت تقسیم کیا جا سکتا ہے یہاں کچھ اہم طریقے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ذاتی تحفظ مچھردانی کے استعمال سوتے وقت کیا جاتا ہے تاکہ مچھروں کے کاٹنے سے بچا جا سکے مچھر بھگانے والی مصنوعات مچھر بھگانے والے اسپرے لوشن اور کریم کا استعمال کیا جاتا ہے پوری آستینوں والے کپڑے لمبی آستینوں والے کپڑے اور پینٹ پہننے سے مچھروں کی کاٹنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے مچھر جالی دروازوں اور کھڑکیوں پر مچھر جالی لگائی جاتی ہے تاکہ مچھر اندر نہ آ سکیں ماحولیات کی صفائی پانی کی ذخائر کا خاتمہ کھڑے پانی کو ختم کیا جاتا ہے کیوںکہ مچھر اس میں انڈے دیتے ہیں پانی کی ٹنکیاں پھولوں کے گملے پرانے ٹائل پرانے ٹائر اور دیگر چیزیں جو پانی جمع کر سکتی ہیں انہیں انہیں باقاعدگی کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے کوڑا کرکٹ کا مناسب انتظام گھروں اور آس پاس کی جگہوں پر صفائی رکھی جاتی ہے اور کوڑا کرکٹ صحیح طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے مچھروں کی افزائش کی خاتمے کے طریقے کیڑے مار ادویات کا استعمال مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے کیڑے مار ادویات کا اسپرے کیا جاتا ہے بائیولوجیکل کنٹرول مچھروں کے قدرتی دشمنوں جیسا کہ مچھلیاں جو مچھر کے لاورا کھاتی ہیں کا استعمال کیا جاتا ہے جنٹرن جنریٹنگ مچھروں کی افزائش کو روکنے والے طریقے انجنیئرنگ کے ذریعے مچھروں کی افزائش کو روکا جا رہا ہے جیسے کہ وہ مچھر پیدا کیے جائیں جو جو افزائش نہیں کر سکتے عوامی آگاہی اور تربیت صحت کی تعلیم لوگوں کو مچھروں سے بچاؤ کے طریقے بتائے جاتے ہیں مچھروں سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جاتی ہے کمیونٹی کی اس کے اس کی سطح پر لوگوں کو مچھروں کے خاتمے کی مہم میں شامل کیا جاتا ہے یہ تمام طریقے مل کر مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ان کی مستقل عملدادی سے ان بیماری ان بیماریوں کی پھیلاؤ کو کم کیا جا سکتا ہے